म्हाका ल्हानपणा पासून देवळान वचपाक आनी देवळान भजनाक बसपाक खूब आवडटालें म्हणून म्हाका पप्पा सदांच देवळान व्हरतालो थंय भजनाक बसून म्हाकाय बी इल्ली इल्ली गायन कर भजन म्हणपाची अभंग म्हणपाची ओड लागपाक लागली तशेंच इल्लें इल्लें करून थंय बसून तें वा इंस्ट्रुमेंट वाजयताले तेंचे कडेन पेटी वाजोवपाक शिकप ताळ वाजोवपाक शिकप अशें करून इल्ली इल्लीं म्हाका पेटी वाजोवपाकूय आवड निर्माण जावपाक लागली हें पळोवन पप्पान म्हजे खातीर पेटी हाडली ती केन्नाय बसून सांच्या टायमार मोबायलाचेर किंवां कितेंय अभंग लावन हांव तो अभंग म्हणून पेटी वाजोवपाक ट्राय करता म्हाका अभंग म्हणपाक खूब आवड